जेन्ना आमी आमच्या घराच्या बागेंत बागकाम करतात किंवा आमच्या ऑफिसाच्या कार्यालयाच्या बागेंत आमी बागकाम करतात तेन्ना कम्पोस्टींग म्हणजें जें कुशिल्लें सारें कुसोवन जें आमी घरांतले पदार्थ कुसोवन जें आमी सारें करतात तें खूब महत्वाचें आसता कारण हें चडशें आमचे रांदचेकुडींतलें आमकां वापर नाशिल्लें सामान आसता किंवा कुशिल्ल्यो भाजयो आसता कुशिल्लीं फळां आसता हीं फळां आनी हें सगळें कुसोवन घरांतलें आमचे रांदचे कुडींतलें जें भायर उडोवपाचे पदार्थ आसतात तें कुसोवन जेन्ना आमी बागकामाक वापरता तेन्ना तें खरेंच खूब एक पौश्टीक कशें त्या मातये खातीर आसता आनी बरेतरेचें सारें उत्पन्न जाता आनी आमची लागवड जी आमी बागेंत करता ती बरी प्रमाणांत जाता